हेल्लो हॅं सर हम सुखपुर सॅं बाजैत रहूँ कहलहुॅं डाक्टर साहेब नहि छै कहलहुॅं जे दवाइ नहि ठीक भय रहल छै की कारण भेलनि बुखार लागल छलनि हॅं बोखार लागल छलै बहुत दिन सॅं नहि ठीक भेलै मतलब की इलाज छलै बहुत जगह देखेने छलहुॅं नहि ठीक होइत छलै

नहि हम सुनलहुॅं हें अहाँके नाम कतय यऽ अहाँके क्लिनिक हाँ तऽ कोन जगह पर यऽ हॅं अच्छा हॅं हूँ हम कते करबेलहुॅं छलहुॅं दबाइ लेकिन नहि ठीक भेल छलै सुनलहुॅं अहाँ के नाम फेर जाइयो आबै मे कनी दिक्कत भय जाइ छलै ने हूँ की कहलखिन ओ हॅं सुखपुर सॅं बाजै छलहुॅं आओर अच्छा ठीक छै अच्छा

हॅं हॅं आयल छलैय लेकिन बहुत कष्ट भेल छलै ने बहुत भेल छलै बहुत दबाइ करेने छलहुॅं लेकिन नहि ठीक भऽ रहल छलै तऽ एक बेर होइत छलै जे अहूँ के दबाइ ठीक करत की नहि करत सेहो भऽ रहल छलै ऊंह स्वास्थ बहुत बीमार छलहुॅं आ घरो के फैमिली बीमार छलै

हॅं

हॅं टेम्पू ओ अहाँके जल्दी नहि मिलै छलै समयसॅं आओर हुनकर किरायो बहुत छलैऽ हॅं किरायो बहुत छलै ने की नाम छलै हॅं तऽ अहाँ के अपन नाम की भेल छलै अच्छा ठीक यऽ देखै छी अगर एहि सॅं की होइए बहुत डॉक्टर सं देखबेलहुॅं देखलहुॅं हम से सुनलहुॅं हें ई कते बजे खुला रहैए अच्छा साते अजे बंद हैत ठीक छै राखै छी